नेपाल के काठमांडू मे पशुपति मंदिर पहाड़ के ऊपर छथि जहाँ भोला बाबा भोले नाथ विराजमान छथि नीचाँ बागमती के धारा बहैया बहुत ही अद्वितीय स्थान अछि ओ जहाँ जायके मोन करत जे ओतऽ सँ अहाँ आबि नहि ओते के एतेक सुन्दर सुन्दरता प्राकृतिक जे की कहू कोनो वर्णन मतलब की नहि कऽ सकै छी एतेक सुन्दरता अछि ओतऽ आगाँ मे भोले भोलेनाथ के मंदिर के आगाँ मे नन्दी विराजमान छथि वहाँ के मानल जाइ छै जे वहाँ कोनो भी बात अपन मन के कहू ओतऽ पूरा भऽ जाइ छै आओर बहुत ही सुन्दर स्थल अछि पाबन स्थल अछि ओतऽ जा कऽ मन एकदम प्रफुल्लित भऽ जायत खुश भऽ जायत आओर पहाड़ मे छथि भोलेनाथ एकदम प्राकृतिक के गोद मे छैथ